कोंकणी भाशेचेर संस्कृत तशेंच इंग्लीश भाशेचो प्रभाव दिश्टी पडटा गोंयकार कोंकणी उलयतना पूण कांय हेर भाशी उतराचोय उपेग करतात गोंयकार आयच्या काळांत इंग्लीश भाशेचे भाशेक चड म्हत्व दिता लोकांक दिसतात की कोंकणी उलय उलोवप हें कमीपण दाखयता कांय कोंकणी लोक लोक आपल्या भाशेक खूब मान दितात कोंकणी भास खूब मोगाची कोंकणी भाशेंतल्या विचाराचो आदान प्रदान जातात ज्या लोकांक कोंकणी करना तांचे कडेन सद्दां उलोवप शक्य आसा कोंकणी मनीस जेन्ना हेर भाशेच्या लोकां कडेन उलयता तेन्ना त्या लोकांक कांय कोंकणी उतरां कळना तेन्ना तो ताच्या भाशेच्यो उतरां वापरूंक ताका समजावपाचो प्रयत्न करतात तशेंच आमी ज्या वाठारांक रावतात त्या वाठारांत उलोवपी भाशेचो प्रभाव सुद्दां कोंकणी भाशा उलोवपी लोकांचेर जाता हे तरेन आमी पडयता की हेर भाशेचो प्रभाव कोंकणीचेर पडटा